शिक्षाक स्वरूप तऽ तेहन आनन्द छै जे कतेक पढ़ी जीवन भरि लोक पढ़िते रहैए आ तैओ शिक्षाके अन्त नहि होइत छै मगर समुचित एखन आर्थिक युगमे आवश्यकता ई छै जे हमरा धिया पुताकेँ ततबा शिक्षा चाहे कोनो भी डिपार्टमेण्टके हो कोनो भी विभागीय शिक्षा होइ ओतबा बूझल हेतै जाहिसँ शैक्षिक ज्ञान तऽ हेबे करै सङ्गहि सङ्ग आर्थिक जी सुविधा छै ओकरा ओतबा तक भेटय जे अपना जीवन यापन करयमे ओकरा कोनो तरहके दिक्कत नहि होइ सङ्कोच नहि होइ एखन लोक ओतबे समुचित शिक्षापर ध्यान राखैत छथि ओना शिक्षा के गूढ़तामे गेलाके बाद तऽ शिक्षा कतेक तक होना चाही तऽ लोक तऽ मृत्यु पर्यन्त शिक्षा मृत्यु एकटा शिक्षा छियै अन्तिम शिक्षा जे लोक लैए तैँ ओतय तक होना चाही मगर एहि आर्थिक युगमे आवश्यकता छै जे भौतिकतासँ सम्पन्न हर व्यक्ति होइ ततबा शिक्षा जरूर होइ